السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکات جی اور سب پریت ہاں سر میرا بھی الحمد للہ جی درصل بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ درصل میری بات جو گیس بکنگ سینٹر سے ہو رہی ہے جی جی جی دراصل مجھے بات یہ کرنا تھا کہ میں جو گیس بک کیا تھا اس کو مجھے کینسل کروانا ہے

کیونکہ مطلب کچھ ارجنٹ کام آ گیا مجھے باہر جانے کا ہاں جی بہت ارجنٹ کام ہے اس وجہ سے باہر جا رہا ہوں اور مجھے یہ کہنا ہے کہ تھوڑا آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا کینسل کر دیتے میرا بکنگ بہت بڑا مہربانی ہوتا

یہ بکنگ نمبر جی میرا بکنگ نمبر ہے تھری فور ون زیرو ٹو ون جی پھر سے بولے میرا بکنگ نمبر ہے تھری فور ون زیرو ٹو ون جی جی جی تو میرے یہ بکنگ تھوڑا کینسل ہو جائے گا نا یا پھر مجھے مطلب کچھ اور کرنا ہوگا یا کچھ اور اسٹیپ اٹھانا ہوگا جی جی جی کینسل ہو گیا جی بہت بہت بہت بہت شکریہ جی ٹھیک ہے خدا حافظ